आतां आमी आमची कोंकणी लँग्वेज म्हणल्यार थोडीशी प्रमोट करपा आमी कितें करपाचें जास्त तें आमचेच भाशेन आमी उलोवंक जाय जरी आमकां दुसरी भाशा सुदा येयली न्हू आमी उलयतना सुद्दां न्हू आमचे भाशेचो चड यूज करपाक जाय किद्याक ज्या कारणान भायलो कोणूय ट्युरिस्ट येयलो न्हू ते टुरिस्ट येयलो न्हू तांकां आमचेच हाजें भाशेचें ज्ञान आसूंक जाय किद्याक कितें म्हणटा समजा आतां कितें एक झाड आसा त्या झाडाक एके दुसरे भाशेन दुसरे म्हणटा पूण आमी शक्यतो ट्राय करूंक जाय आमचेंच भाशेन ताका सांगपाक जाय तशें आनी कितें अशें हें आसता पळय भजन बीन म्हणटा आमी मराठीन म्हणटा हिंदीन म्हणटा तें सुद्दां जर आमी आमचे भाशेन प्रार्थना बीन करून ती आमचेच भाशेन जर तर ती बरे भाशेन आमी म्हणूंक लागले म्हाका दिसता आमी आनीक आमचे भाशा फुडें व्हरूंक शकता ते शक्य तो कितें आमी आतां आमची स्टेट लँग्वेज आसा पळय कोंकणी मराठी ती मराठी सुद्दां कोंकणींत सुद्दा जर आमी एप्लीकेशना बीन किदें बरयता पळय अशें तलाटीक सरपंचाक बी ती सुद्दां आमी बरयतना जे आमचें मनांतलें कितें आसता पळय तें पोटांतल्यान जेन्ना आमची ती मदरटंग आसता पळय ते भाशेन बरयल्यार तूं सुंदर तें बरो शकता जे दुसरे भाशेन तुका तें आनीक विचार करून बरोवचो पडटा ते पूण तूं कितें सांगूक शकता ते तुजी प्रक तुजी भाशा आसता न्हू बरे प्रमाणान सांगूंक शकता मागीर ते एप्लीकेशन सुदा करता आसतना न्हू कोणा सरकारी हाज्या ऑफिसांत बीन तुवें शक्य तो तुज्या बाशेन तेंकां एप्लीकेशन करपाचें अशे म्हाका दिसता आनी खंय अशें कोणाक वयतना बीन अशें तुवें सांगपाचें आपल्याच लँग्वेजीन ताचो चड वापर करूंक जाय आनी जर भुरग्यांक सुद्दां न्हू तुजे तुजे मातृभाशेनूच शिक्षणाक अशे घातल्यार न्हू तांकां त्या भाशेचो ज्ञान म्हाका दिसता फुडें उरूंक शकता ना नाजाल्यार कितें ती भाशा नश्ट जावंक शकता